ऐक्चुअली मुंहिंजी फ्रिज सिंगल डोर आहे त हिन में इहा हिकु नैगेटिव ॻाल्हि आहे त मथे जेको असांखे बर्फ़ जमाइण जो लाइ बॉक्स आहे जेका जॻह ॾिनी वई आहे उहा तमामु नंढी आहे ऐं उन में जल्दी जल्दी बर्फ़ जमा थी वेंदी आहे पर हिकिड़ो बटन बि अहिड़ो आहे जेके प्रेस करण सां सॼी बर्फ़ पिघलजी वेंदी आहे ऐं पोयां हिकु नली जे रस्ते निकरी वेंदी आहे पाइप रस्ते निकरी वेंदी आहे पर त बि हो घड़ी घड़ी बर्फ़ जमा थींदी आहे तंहिंजे करे मूंखे ॾाढी तकलीफ़ थींदी आहे हूअं त फ्रिज सुठी आहे पर बसि इहा हिकड़ी हिन में माइनस पॉइंट आहे कि सिंगल डोर आहे हिन करे हिन में घड़ी घड़ी बर्फ़ जमी वेंदी आहे